भारत देशमे सबसँ बड़ा सरकारके जे चुनौती हइ ओ हइ रोजगार यहाँ जे हइ बहुत सारा रोज बेरोजगार बच्चा जे हइ से बउवा रहल हइ जकरा रोजगार नहि मिल रहल हइ एहिके सम्बन्धमे सरकार हरसम्भव प्रयास करि रहल हइ लेकिन फिर भी सरकारके प्रयासके अनुसार भी जतना रोजगार मिलैके चाही यहाँके बच्चाके ओतना रोजगार नहि मिल पा रहल हइ एहिके लेल सरकारके आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ कोइ एस्कीम निकालैके चाही जाहिसँ अधिकसँ अधिक बच्चाके रोजगार मिलतिए यहाँसँ बेरोजगारी हटतिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा हइ भारतमे बेरोजगारी हटाबे के लेल सरकार के सोचै के चाही